وعلیکم سلام جی جی ہاں جی اچھا

سوا دس بجے سے جی آپ کو دقت کیا ہے آپ کو ہوا کیا ہے کون سی میڈیسین آپ فیور کی کون سی میڈیسین لی تھی اس میں آرام نہیں ہے اچھا فیور کے ساتھ بدن درد بھی ہے کیا اچھا ہاں آ سکتے ہیں ہاں ہاں بآسانی آ جائے گا کوئی بات نہیں آئیے آپ صبح دس بجے سے ایف ایک سو تیس بٹے تین پہ آپ کو آنا ہوگا شاہین باغ ہوں ہوں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک آ جائیے بہتر اوکے اوکے